हलो श्रवण कुमार जी बोल रहें सर सर ये गुलाब का फूल कैसे मिलते हैं हाँ कच्चा फूल में चाहिए

नहीं हम को के जी में चाहिए सर हम को गाड़ी सजाने के लिए चाहिए कच्चा फूल कच्चा हाँ कच्चा फूल को भी रेट बताइएगा और प्लास्टिक के भी रेट बताइएगा हाँ प्लास्टिक हाँ हाँ गाड़ी सजाने के लिए हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ हम को गाड़ी में बहुत लगता है ना अभी

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा उसको सिर्फ़ गुलाब का फूल चाहिए कच्चा फूल में और प्लास्टिक भी चाहिए हम को दोनों चलेगा हम को गाड़ी सजाने के लिए चाहीये किंतु अभी अभी जो

और सर गेंदा वाला कैसे चलतें हैं

हाँ हाँ गाड़ी के भी बीच में हाँ हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ

ठीक है मैं आते आते देख लेता हूँ हाँ हाँ हम हमारे पास लगभग दस आदमी हैं दस हाँ अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है सर थैंक यु